हाँ हमको सब्जी चाहिए शादी पड़ी है लड़की का बैंगन चाहिए और प्लस गोभी है पात गोभी पात गोभी तो चाउमीन के लिए चाहिए लेकिन हमको गोभी ही चाहिए हाँ फूल वाली देखिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन आप हमको ला कर दे दीजिए हमारे यहाँ प्रयोजन है इसलिए हम आपसे कह रहे हैं निवेदन कर रहे हैं अच्छा हरी वाली ओ भी चलेगा

हाँ तो जैसे हमको चार सौ फूल हरी वाली गोभी आ ढाई सौ फूल हमको पात गोभी चाहिए आ चार कैरेट जो होता है टमाटर और चार कैरेट टमाटर और बैंगन हमको पचास किलो चाहिए पालक चाहिए सभी है आपके पास कि नहीं अच्छा अच्छा अठारह अप्रैल को है अठारह अप्रैल को हमको हाँ हाँ हाँ तो टमाटर का कैसे कैरेट चल रहा है इस समय कितना अरे पहले अरे पहले तो तेईस सौ बासठ रुपया था कैरेट अब चौबीस हो गया है क्यों इतना महंगा दे रहे हैं अच्छा अच्छा तो अच्छा चलिए पाँच कैरेट जो है टमाटर चाहिए और उसका रेट हम जोड़कर यहीं पर सब भिजवा दीजिएगा हम जो है न पैसा पेमेंट कर देंगे

बदरा भिजवाइए हाँ राम प्रदेश हाँ तो यहीं पर हमको चाहिए सब्जी अठारह अप्रैल को बैंगन पचास किलो रहेगा पाँच कैरेट टमाटर रहेगा गोभी बता ही दिए हैं आ औ खीरा है कि नहीं खीरा है कितना कुन्तल चल रहा है वो चौदह पंद्रह तो ऐसा करिए की बासठ किलो खीरा और पच्चीस किलो मूली और पच्चीस किलो मूली और हाँ बता तो रहे हैं पंद्रह किलो चुकन्दर अ दस किलो गाजर दस किलो गाजर